असीं सिंधी किताब सभु पढ़िया आहिनि ऐं अॼुकल्ह त वरी न्यूज़पेपर थी या आहिनि समाचार पत्र मोबाइलिन में ब्लाज़ सभ त अॼुकल्ह अचनि था पिया ऐं सिंधी पत्रिकाऊं बि पढ़ियूं इन ॿिए धार्मिक किताब ॾाढा सुठा आहिनि गे गे सुठी शिक्षा था ॾियनि धर्म जे प्रति संसार में कीअं रहिजे कंहिंसा कहिड़ो बर्ताव कजे सभु सुठियूं सुहिणियूं शिक्षाऊं ऐं सिंधी बि चङा ब्लॉग निकिरनि था पिया जेके ईंदा आहिनि चङी देश विदेश जी जानकारूं पत्रिकाउनि द्वारा मिलनि थियूं पियूं माण्हू घर वेठे ई पूरे देश विदेश जूं जानकारियूं बि मिली वञनि पियूं इन में ब्लॉगनि में पत्रिकाउनि में न्यूज़पेपरनि में ॿियो सिंधी सिंधी किताबनि में माण्हू या कंहिं बि प्रकार जी भाषा में अचनि थियूं पियूं किताब में सुठा ज्ञान था मिलनि पिया किताबनि में सुठे आचरण खे माण्हू जे किताबनि सां पत्रिकाउनि सां ऐं अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो जेको ज़मानो थी वियो आहे मोबाइल द्वारा त हुन में बि चङियूं ई जानकारियूं थियूं मिलनि माण्हू सुबुह साण ई निंड खोले उथे ऐं मोबाइल ते ई चङियूं ख़बरूं मिलनि थियूं पियूं देश विदेश जूं घर ॿाहिरि जूं ओड़े पाड़े जूं बि सभु तव्हां खे घर वेठा आहियो त तव्हां खे ख़बर थी पए जे भाई पाड़े में छा थियो आहे छा न थियो आहे सभु जानकारियूं मिलनि थियूं पियूं ऐं मां बि इहा ई गुज़ारिश में भाई तव्हां बि पत्रकार जी तरफ़ि ख़ासि ध्यानु कयो रुझान कयो सिंधी पत्रिकाऊं बि अचनि थियूं सुहिणे नमूने जूं उन्हनि खे बि पढ़ो पंहिंजी मातृ भाषा खे वधायो वसायो बाक़ी त ॿिए मोबाइल में समाचार चवनि था त मोबाइल में पंहिंजे भाषा जो चयन कयो त वधीक सुठो आहे मुंहिंजी तव्हां सां इहा ई गुज़ारिश हूंदी कि सिंधी भाषा खे वधायो वसायो ऐं पत्रिकाऊं बि सिंधी भाषा में पढ़ो